ہیلو کیا میری بات سویٹ مارٹ انر سے ہو رہی ہے مجھے کچھ مٹھائیاں چاہیے تھیں مجھے رس ملائی چاہیے بیسن کے لڈو اور رس گلے مجھے رس ملائی تین کلو چاہیے اور بیسن کے لڈو مجھے دو کلو چاہیے اور رگلے مجھے ڈھائی کلو چاہیے جی آپ کے پاس مٹھائی اچھا آپ کے پا پیکنگ واٹر پروف ہوگی آپ مجھے ایک بار ریٹ بتا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ڈلیور کیسے کروائیں گے آپ کی دکان کس جگہ ہے میں آپ کو نا ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی کہ میں خود لینے آؤں گی یا میرے کو ڈلیور کروانا ہے اچھا اور آپ اگر میں ڈیلیور کرواؤں تو آپ کب تک کرو گے کیونکہ مجھے تھوڑا ارجینٹ چاہیے تھا آپ ڈیلیوری چارجز کیسے ہیں اگر ہم تین سو سے اوپر کی ڈیلیوری کرتے ہیں تو ڈیلیوری چارج فری ہے تو آپ کے ڈیلیوری سر آ دیجیے اوکے آ ٹھیک ہے میں آپ کو ایڈریس بھیج رہی ہوں آپ ڈلیوری کرا دیجیے اوکے تھینک یو